बच्चों को हिन्दी भाषा बचपन से ही सिखानी चाहिए बच्चों की पूरी शिक्षा जो प्रणाली है वह हिन्दी पर बेस होनी चाहिए यदि हम इस भाषा को बोल पाते हें समझ पाते हें सुन पा रहे हमारे आस पास के एटमोस्फ़ेयर में वही भाषा है तो हमारी जब शिक्षा की जाएगी हमारी शिक्षा प्रणाली में यदि वही भाषा को लिया जाएगा तो बच्चों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी उनको बाहर निकल कर बातचीत करने में बहुत आसानी होगी इसलिए बच्चों को हिन्दी भाषा न आवश्यक रूप से ही सिखानी चाहिए उनको स्कूलों में भी हिन्दी भाषा को एक सब्जेक्ट के तौर पर न मानते हुए विषय के तौर पर न मानते हुए पूरी शिक्षा प्रणाली को ही हिन्दी भाषा को एक बेस करना चाहिए अब इंग्लिश मीडियम स्कूल हो गए हैं कॉनवेंट स्कूल हो गए वहाँ पर इंग्लिश को बहुत प्राथमिकता दी जाती है परंतु ऐसे स्कूलों में पढ़े हुए बच्चों का नैतिक ज्ञान बहुत कम हो जाता है परंतु जो व्यक्ति हिन्दी मीडियम स्कूल में पढ़ता हिन्दी भाषा में सीखता है उसका नैतिक ज्ञान एक इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थी से अधिक होता है यह सर्वे में देखा गया भी है और यह सर्वमान्य भी माना जा सकता है कई लोग विदेशी लोग भी अब हिन्दी सीखना चाह रहे हें जर्मनी के प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं जिन्होंने शोध किया कि हिन्दी भाषा जितनी शुद्ध है उतनी शुद्ध और कोई भाषा नहीं है उतनी सराउन्डिंग लैंग्वेज ओर कोई सी भी नही है यदि हम अमें सीखने का मौका मिले तो हिन्दी भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए और हम उत्तर भारत में के क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पर हिन्दी भाषा का ही प्रचलन है तो हमें हमारे बच्चों को हमारे परिवार में हमारे बच्चों को बचपन से ही हिन्दी भाषा को आवश्यक रूप से सिखाना चाहिए उनकी भाषा बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए न कि उसमे इंग्लिश के टर्म्स उपयोग किए जाएँ कईं इंग्लिश के टर्म्स के साथ में हमें हिन्दी भाषा को सिखाया जाता है जो कि हमारी हिन्दी भाषा को विशुद्ध बनाते जा रहे हें कई उर्दू के शब्दों को कई बोलियों को उसमें मिला दिया गया है जो कि शुद्ध हिन्दी भाषा के लिए दुर्भाग्य की बात है हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारे यहाँ के बच्चों को बचपन से ही शुद्ध हिन्दी भाषा की आदत डाली जाए उनके से हिन्दी में ही वार्ता की जाए एवम उनकी स्कूलिंग उनकी पढ़ाई लिखाई इनकी शिक्षा प्रणाली एवम जीवन में होने वाले सभी कार्य हिन्दी भाषा के साथ ही किए जाने चाहिए